बाक्सा जोंनि बाक्सा जिल्लायावथ' अनेख रोखोमनि मानसिफोर दङ बांगाल सौरा बाङालि अनेख बर' हारसा गुबुन गुबुन सावथाल अनेख हारिनि मानसि दङ बे जोंनि बाक्सायाव अनेख हारिनि मानसिफोरा सोरबाबा सारि गानो सोरबाबा आरो नग्रा माबा गस्ला गानो सोरबाबा आरो लङि गानो सोरबाबा आरो सारि फानो सोरबाबा आरो अनेख ड्रेस गाननानै इदिनो ज' ज' बेरायो मालाय गावसिनि हारिमु फोरबोफोरखौबो अनेख फुजा फाथल ज' ज' थांनानै अनेखआव अनेख फुजा होयो अनेख अनेख धोरोमनि मानसिफोर थायो जोंनि बाकसा जिल्लायाव बे बाक्सा जिल्लानि बिराद गिदिर जोंनि बाक्सा जिल्लायाबो अनेख मानसिफोरा गोदान गोदान धर्म बायदिसिना दङ ख्रिस्टान हिन्दु सोरबा ब्रह्म सोरबा बाथौ सोरबा आरो बैष्णब धोरोम सोरबा आरो अनुकुल सोरबा आरो सोरबा आरो ख्रिस्टान सोरबा आरो इदिनो बैष्णब धोरोम सोरबा आरो ऊँंम सान्ति सोरबा आरो अनेख ब्रह्मफोर थायो जोंनि बर' बर' जाथिफोरनियाबो अनेख अनेख धोरोम फुजिनाय जायो ओंखायनो बे बर' जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बर'बो हारसाबो लगायमोन्देर जोङो ज' ज' बाजार बायदिसिनायावबो नुनो मोननाय जायो गोजान गोजानाव गारि मथर बायदिसिनायाव थांब्लाबो अनेख ड्रेस गाननाय नुयो अनेख ड्रेस गाननानै गोजान गोजानाव गारि मथर गाखोलांनाय नुयो ओंखायनो बांगाल सावथालफोरजोंबो जोङो बे बाक्सा जिल्लायाव गोरोबनानै मिलायनानै थानांगौ जायो जोंनि बाक्सा जिल्लायाबो जोबोर समायना समायना जायगा ओंखायनो जोङो गासैबो सोबनिबो जाथि बंख' बेलेग बेलेगब्लाबो जों दा गोरोबनानै थानाय जायो आरो इ बाक्सा जिल्लायाव बे बाक्सा जिल्लाया जोंनिया अनेख बायदिसिना बायदिसिना जायगायाव जोङो जोबोद मुंदांखा बाक्सा जोंनि बाक्सा जिल्लानि जायगाखौबो अनेख गुबुन गुबुन हारिफोरा मोन्थियो ओंखायनो जोङो जोंनि जायगाखौबो जों बिराद समायना होननानै साननानै लायो आरो ओंखायनो दा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा अनेख धर्म फुजिनानै अनेख माबा फुजिनानै सोरबा सोरबा गियान मोननाय अनेख डेभेलप जानाय जों नुनो मोनो आरो ओंखायनो जोंनि बर' जाथिफोराबो गाननाय जोमनाय मोजां मोजां गाननाय जोमनाय इहायनो फुजा फाथल हैनाय बायदिसिना मन्दिर गिदिर गिदिराव फुजा हैनानै जोङो जौगानाय अनेख नुनो मोनो आरो ओंखायनो जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो अनेख समायना जायगा थानाय जायो आरो